औ नोंथां खबर सबरथ' मोजांलै खुनुरुखुम दंसाबो साख्रिफोरथ' गैयालै मावनाय जायाखै

गैया मोनाखै खालामनाय जायाखै आं मोनथिबावासो ओंखारदों नामा दालाय ए मा मायाव एह बुरजा मोनना

नों एप्लाइ खालामबाय नामा

दानि दानि सम जाबायना साख्रिखौ मोननो नागेरला लै आंबो बिदिखायनो बांद्राय गोसो होलाय लांला दाथ' बरथमान ओरैनो दंथ'यो न'आवनो बिजिनेसफोरबोथ' जेबो गैयालै मावनाय जायाखै ओंखाराखै खस्थ' औ बेखौनो होनायनो नागेरदोंमोन आंबो एप्लाइ खालामनायनो नागेरदोंमोन औ औ जागोनलाय खोमाखि ना

मोजांखाना ओरैनो औ औ सोरखौबा सोर सोरबा सासे सानै मोनबायलै होननाय खोनादों आं औ औ औ औ औ नायनायनोसै बेखौ ट्राइ आं

दे होनबा ना दे औ